हम एक्गो गाय पोसने छियै किछु दिन सऽ हमर गाय चारा कनि कम खाय लगलै तऽ हम सोचलियै जाँच करिए तऽ अपने से कनि देखरेख करलियै तऽ चारि पाँच दिन सऽ कम ओ चारा खायत रहै तऽ दूधो कम दैत रहै तऽ अपना सँ देखरेख करलियै तऽ समझ नहि एलैह तऽ लय गेलिए डॉक्टर के पास डॉक्टर किछु दवाई देलकै ओकरो दवाई सऽ ठीक नहि भेलै तऽ हम लयऽ गेलिए ओकरा बड़का अस्पताल सुपौल सुपौल मे चेक करलकै तऽ ओकरा वायरस रहे ताहि सऽ ओ नहि खाइ रहै तऽ पूरा सभ देखरेख करय पड़तिये ई सब कहलकै डॉक्टर जे देखरेख बढ़िऑं सऽ करबै बढ़िऑं सऽ ओकरा राखबे सेफ्टी मे आओर आओर सब मिथिलावासी सऽ निवेदन इएह कि ओ अपन गाय सबके देखरेखमे राखबै गाय एगो माता अछि ओकर दूध अमृत समान होइ छै सबके टाइम टाइम सऽ ओकरा टीका देनाइ छै आओर नजदीकी मतलब कि गाम मे डॉक्टर रहै छै ओकरा सऽ दिखाना चाही अगर गावमे सही नहि होइया तऽ अहाँ ओकरा शहर लय जा सकै छियै शहर मे देखबाए सकैए छियै गाय के टीका लगेनाइ जरूरी छै आओर गाय के कोनो भी तरह के बीमारी होइ छै तऽ डॉक्टर के पास लय जाउ आओर डॉक्टर के नहि समझ मे आबेया तऽ आगाँ जाउ तऽ इएह सब देखऽ पड़ै छै गायके बढ़िऑं सऽ राखऽ पड़ै छै